ہلو یہ لکی ٹور ٹراول سے بات کر رہا ہو جی سر اصل میں کیا تھا ہمیں ذرا ایک ویکیشن پلان کرنی تھی سر ہمیں بتائیے ہم ا ِس موسم میں کہاں جا سکتے ہیں ہم اپنی فیملی کو لے جانا چاہ رہے تھے گُھمانے ہم سوچ رہے تھے کچھ پہاڑوں وہاڑوں کا ایریا تو کچھ ہمیں بتائیے تھوڑا سا کسی نے ریفرنس دیا تھا آپ کا کہ آپ کی سروس اچھی ہوتی ہے تو اِس لئے میں نے کال کی آپ کو ہل اسٹیشن کوئی ہو تھوڑا ٹھنڈا سا موسم ہو تھوڑا سا پہاڑوں وغیرہ پے کہیں اچھا اچھا

دھرم شالہ میں دھرم شالہ میں کیسا رہے گا اچھا ہماری ہماری فیملی میں چھ لوگ ہیں ہاں تو چھ لوگوں کا حساب تو کس طرح سے رہے گا وہاں کھانا پینا اور یہ سب چیزیں

تو کیا کہوں اُن روم وغیرہ کا اچھا اچھا اچھا اچھا کتنے میں پیکیج ہو گا سر یہ جی جی دو دو دو دِن کا تین دِن کا بتا دیجیے آپ پچاس ہزار میں کھانا پینا وغیرہ سب کچھ ہوگا نا اِس میں انکلوڈ اچھا اچھا تو یہ جو پیرا گلائیڈنگ وغیرہ بھی کروائیں گے کیا آپ اِس میں اچھا اچھا اچھا تو ذرا کچھ کم تو کریے یہ تو بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں آپ تیس ہزار تیس ہزار کے قریب کریے اچھا چلیے میں آپ کو بتا پھر کال کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک